हाँ जी आप कहाँ पर खड़े हुए हैं अच्छा आप है न देखिए ध्यान से वहीं मिल जाएगी आसान है लोकेशन मैं यहाँ पर कैब बुक रहती हूँ आसानी से आ तो जाती है आपको पता नहीं क्यों कन्फ़्यूजन हो रही है लोकेशन में एक बार आप देखिए आपको पता लग जाएगा गलियों में नहीं जाना पड़ेगा सीधा सीधा रास्ता है इतना कन्फ्यूज़ होने वाली बात ही नहीं है देखिए इतना कन्फ्यूज़ होने वाली बात तो है नहीं और आप ड्रॉप वाली बात तो छोड़ दीजिए वह मैं आपकी गाड़ी में जब बैठूँगी वह तब मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी की कहाँ आपको लोकेशन पर जाना है और कहाँ ड्रॉप करना है अभी हम ऐसा कर सकते हैं की आपको मैं बताती हूँ आप वैसे खड़े कहाँ पर हैं आप मुझे बताएँगे आप अपनी एक्जैक्ट लोकेशन कहाँ है अच्छा अच्छा अरे यहाँ पर क्या है दो हैं हमारे रास्ते में जहाँ आते हैं न लोकेशन दिखा रहा वहाँ दो मंदिर है आप मुझे बताएँगे छोटा वाला मंदिर है या फिर बड़ा वाला मंदिर के पीछे खड़े हैं आप अच्छा अच्छा देखिए आप थोड़ा आगे आएँगे न तो एक छोटा वाला मंदिर आएगा हनुमान जी का आप वहाँ आईए फिर मैं आपको बताती हूँ की आपको किधर आना है आपको फिर सीधा सीधा रस्ता दिख जाएगा लोकेशन आपको सीधी सीधी मिल जाएगी फिर देखिए आप ऐसा कीजिए जो आपको मैप में जो लोकेशन दिखा रहा न आप उसके हिसाब से मत आईए मैं आप को न मेरी करंट लोकेशन भेजती हूँ जो आपको सीधा सीधा न बड़े मंदिर छोटे वाले मंदिर के पास ले आएगी बड़े मंदिर से आप वहाँ आएंगे न तो फिर मैं आपको बता दूँगी मेरे घर की लोकेशन क्या है आप सीधे सीधे वहीं आ जाना मैं आभी आपको भेज देती हूँ मेरी जो लोकेशन है हाँ हाँ मैं आप को भेज देती हूँ देखिए आपको आ गई होगी लोकेशन मैंने अभी भेजी है आप सीधा सीधा समझ जाएंगे मेरी लोकेशन कहाँ की है अच्छा भईया